गोदोनि समाव जोङो बबेबा जायगायाव जुदि हान्थिनो गोनां जायोमोनब्ला न'निफ्राय जोङो ट्रेन स्टेसन बास स्टेसनसिम थांनायसिम जोङो आइथिंजों थाबायना थांनानै बा साइकेल लानानै ओंखारलांनो गोनां जायोमोन गोजान जायगासिम थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन बिनिफ्राय बासखौबो बिदिनो घण्टाजों घण्टा नेनानैसो मोनोमोन बेबो गंसे मोनसे समावल' गंसे फैयो ट्रेनआबो बिदिनो मोनसे समाव मोनसे गंसेल' फैयोमोन ओमफ्राय दायो नायनो थाङोबा दा जोङो टाइम थु टाइम माने दसेनि उनावनो दसेनि उनावनो लोगो लोगो ट्रेनखौ मोन्नो थाङो जेनेबा बासखौबो मोन्नो थाङो मेरला जाबाय हान्थिनो हानाय राहाया बिनिफ्राय दा बुंनो थाङोबा जों न'निफ्राय ओंखारलांनो गोनां जायोबानो जोङो लामायाव ओंखारबानो बेटारि रिक्सा ओंखारबाय दायो बिनिफ्राय बयनिबो न'खराव दायो स्कुटि बाइक कार बेफोर गासैबो गारिफोरा सुबिदाया बयनिबो न'खराव दङसै गोदोनि दिनावबा बबेबा जायगायाव थांनो गोनां जायोबानो साइकेलजों गोजान गोजान जायगा हान्थिनो गोनां जायोमोन जोंबो जेनेखा बबेबा जायगायाव थांनो गोनांबा माबा मोनसे जुदि प्रग्राम जायोबा बेयाव थांनो गोनांबाबो जोङो साइकेलजों साइकेलजों लानानै साइकेल सालाय सालाय थाङोमोन मालाबा थाबायनाबो थांनो थांनाय गोसोयाव दङो जोङो दा बेफोरबादि सुबिदा मोन्नानै आंनि लाइफआव माने बहुथ माने मोजां मोजां राहाखौनो मोनदों होन्ना बुंनांसिगोन मानो होम्बा बहुथ सुबिदा जाबाय दा जोङो बबेबा थांनो गोनां जेनेबा गुवाहाटियावनो खाथियावनो थांनो गोनांबा न' खाथियावनो आंहा स्टेसन दङ जोंना बे स्टेसननिफ्रायनो दसेनो जोङो गुवाहाटियाव थांनो होनब्ला थांनो हायो बबेबा बैथिं गोजान जायगायाव जेनेखा ओरैथिं लास्ट सानजाहा दावखोनो गोनां जायोबा डिब्रुगर थांनो गोनां बाबो बिथिं ओरैथिं कलकाता ओरै थांनो गोनांबाबो न'आवनो ट्रेन न' खाथियावनो ट्रेन स्टेसन दङ ट्रेननि सुबिदाबो जाबाय बेयावनो आङो गोदान हान्था